मुंहिंजी दादी त पंज दर्जो पढ़ी हुई ऐं मुंहिंजो दादा ॾह दर्जो ऐं मुंहिंजो पीउ त ॿारा दर्जा पढ़ियो हुओ ऐं मुंहिंजी माउ त पंद्रहं दर्जा पढ़ी हुई ऐं पंद्रहनि सालनि खां पोइ उन एमए बि कई त मुंहिंजी माउ खे पहिरियों त कोई तकलीफ़ कोन हुई पो एमए करणु महिल जाम तकलीफ़ूं आई ॾिठी हुन पर हाणे त मुंहिंजी माउ खे स्कूल में सुठी नौकरी बि मिली वई आहे ऐं परिस्थिती पहिरियों खां त हाणे ठीकु आहे